बैलगाडी मागीर ट्रक आनी शेवाळे मागीर ट्रॅक्टर आनी म्हणल्यार बस आनी रिक्षा मागीर पिकअप आनी मोटरसायकल मागीर

मागीर सायकल आनी गाडयो आनी पिकअप आनी बुलेट बुलेट आनी स्प्लेंडर आनी ट्रक मागीर गियर सायकल आनी बैलगाडी आनी बुलडोजर